हमरा मोनमे यऽ कतौ जेतौँ तऽ सब से नीक हम गंगासागर जेतहुॅं किए कि सुनै छियै ओतोऽ ई ने बंगालमे कलकत्ताके बंगालमे पड़ैए गंगासागर ओतऽ सुनै छियै जे ई चौदह तारीख जे तिला संक्रान्ति आबैए ओहिमे एक्के दिन ओ लहर आबैए गंगासागरमे ओहिमे जे नहाइए ओ बहुत पुण्य भेटै छै किए कि इहो कहल जाइ छै कि सब सागर बार बार गंगासागर एक बार तऽ ओतो मतलब नहि तऽ घुइमतहुॅं फिरतहुॅं केहन केहन ओकर लहर होइ छै किए अतेक डाक समुद्र छै कतेक लोक अबै छै कतऽ केना जेबै से सबके बारेमे हमरा मतलब मोन होइए जे ई चीज हम देखतहुॅं किए कि लोक सब बहुतो दिस लोक बाजै छै कि ओतऽ ई एनो एना छै तऽ बहुत नीक छै फेर सुनै छियै ओतऽ भण्डारा होइ छै तऽ मोन होइए कि जे ओहो भण्डारामे किछु दक्षिणा दऽ कऽ ओहो भण्डारामे भाग लैतहुॅं आओर कनि हमहुँ पुण्य कमैतहुॅं सुनै छियै जे लोकोसब ओतोऽ अपन दिस से पाइ लगाके बँटवारा करै छथिन या बनबैतहुॅं छथिन सेहो सब मोन होइए जे कनि देखतिए जे ओतऽ मतलब भण्डारामे केना की लोक करै छै केना की बनबै छै केना की पैसा दै छै केना की ओतऽ रहैके जगह छै व्यवस्था केहेन छै से लोकसभ ओना कहै छै जे मतलब ओतऽ बहुत नीक व्यवस्था छै ममता बनर्जी ओतुका अथी छथिन तऽ ओतऽ सुनै छियै ओ बहुत नीक व्यवस्था केने छथिन लेकिन तैयो हमरा मोन अइछ जे हम अपन मतलब मोन से देखतिए तऽ केहेन हमरा लैगते से